साढ़ै मड़ो गंध मेला बी औंदा ते उत्थे बड़े बड़े लोक किट्ठे होंदे बड़ा शैल मेला होंदा बड़ा शैल मेला औंदा केह् दुनियां जंदी उत्थें उत्थें बड़ा किश बनदा जलेबियां बनांदे लोक दूआ वर्फी बगैरा बनांदे होर एह् गंध मेलै दो मंदर न इक सेजाइया इक बासका उसी बड़े लोक मन्नीं मनदे बड़ी दुनियां औंदी ओत ते उत्थें बड़ा किश बनदा जे कोई खाना चाह् उ'यै बनदा सारा किश थ्होंदा उत्थे पंदरां अगस्त बी मनांदे साढ़ै इन्नी अच्छी होंदी पंदरां अगस्त दुनियां किट्ठी होंदी इन्ने शैल भजन लगदे गाने गांदे जागत नचदे कुददे शैल दूआ जियां साढ़ै टोप बी मेला लगदा उत्थें बी भद्रवाहये औंदे भद्रवाहयैं दी जात्तरा औंदी बड़ी शैल सजदी ओह् दुनियां कन्नेै दुनियां कट्ठी होंदी बड़ी शैल मेला होंदा ओह् बी ते बड़ा शैल लगदा शैल खरीददे लोक बड़ा किश ल्योंदे लोक मनैरियां लेई औंदे लोक जागत कुड़ियां नचदे कूददे शैल दिखदे सुनदे भद्रवाहिये बी नचदे भद्रवाहियें दा डांस दिक्खने गी लोक बड़े खुश होंदे ढोल बजांदे कुड़ियां मिन्नतां करदियां दूआ बड़ा शैल बनांदे बड़े शैल प्रोग्राम होंदे साढ़ै इन्ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम औंदे जे गल्ल नी पुच्छनी दुनियां किट्ठी होंदी होली बनान्ने होलिये गी रंग बगैरा लान्ने रंग बरंगे ओह् लेओंदे शैल गेदे देआली बनानी

इत्तै ब्हान्नै कन्नेै साढ़े अपने लोकें अपने दुए कन्नेै मुलाकातां होंदियां अपने रिश्तेदारें कन्नै ते इ'यां कुतै जनोंदा कुतै नेईं बी जनोंदा ते इ'यां मेले माले लग्गे दे होन ते आदमी जाई सकदा उत्थे चार घड़ियां बेही री गल्ल बी करी सकदा आदमी इक दुए कन्नै ते इयां कोई पता नी चलदा ऐ बच्छदुआ बी रक्खदे साढ़ै ओह् बी होंदी ओह् बी बड़ी बड़े लोक रखदे सुआरां दा बरत रखदे इ'यां लोक ते ओह्दा पता केह् ऐ ओह् होंदा हा साड़ियें दियां गुलियां रक्खी दियां होंदियां हियां ओह् भन्ननियां ओह् सुझानियां फ्ही सुआरा दा बरत रक्खना फ्ही पनैरै'र जाना उत्थै इक भाई बनाना ओह्दा पत्थरै दा ओह् पूजना फ्ही शैल करियै तेह्लूं रुट्टी खानी शामीं बेल्लै इक ऐ करेआचौथी दा बरत बी होंदा ते उसी बी अस सरगी बनान्ने भ्यागा कुड़ियां बड़ियां खुश होंदियां बड़ा किश खरीदे दा होंदा कोई नारियल बगैरा कोई निक्के निक्के जागत खाने ई गल्ला झट्ट उट्ठी होंदे असीं बी देओ अस बी खाचै खुश होंदे जा बच्चे बी